हेलो हाँ सादाब भाई मैंने ऑटो बुक करा था हाँ बड़ी मस्जिद कने नहीं आइएगा आप अब मसी बजार में आ जाइए अब आगे आ गए हैं थोड़े हम हाँ लोकेसन चेंज कर दिया हमने तो आगे जाइएगा आप जरा कितनी देर लगेगी अच्छा थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते तो कितने पैसे लगेंगे और फिर पिपरिया जाना नहीं थोड़े कम नहीं हो सकते हैं पांच सौ रुपये दो सवारी के दो सौ रुपये लेलो हाँ ठीक है तो अप यहीं आ जाइए मै लोकेशन चेंज कर दीजिए जरा मछी बाजार कने आ जाओ जरा बड़ी मस्जिद कने नहीं आना कितने टाइम में आओगे पांच बजे थोड़े जल्दी आ जाओ एक घंटे पहले आ जाओ एक घंटे हाँ आओ